अॼुकल्ह जेकी बीमारियूं फैलजनि थियूं माण्हू जे अंदरि जेके बीमार थियनि तव्हां मुंहिंजे चवण जे अनुसार उहे पंहिंजे बीमारीअ जो कारण ख़ुदि ई आहिनि छो उन्हनि खे पंहिंजे पाण खे ध्यानु रखिणो आहे पाणी जेको आहे उहो छाणे करे पीअणो आहे असीं कुझु बि खाईं छॾींदा आहियूं तंहिंखा सवाइ अगरि असां रूरल गांवनि में हली वञूं नंढी ऐरियाउनि में हली वञूं त हुते तव्हां उहो ई नंदीअ जा पाणी जनावर पी रहिया आहिनि उहो ई नंदीअ जो पाणी माण्हू बि पी रहिया आहिनि हुते ई उहे कपिड़ा था धोइनि पिया ऐं उहो ई पाणी पंहिंजे खाधे पीते लाइ इस्तेमालु था करनि ऐं अची वञो वॾनि शहरनि जे पासे अगरि तव्हां वॾनि शहरनि जे पासे अची वेंदा त गार्डन ते तव्हां ॾिसंदा त खुलियल वड़ा पाव मिलंदा तव्हां खे समोसा मिलंदा जलेबियूं मिलंदियूं त माण्हू ॿिना कंहिं ध्यान जे उहे जलेबियूं उहे समोसा खाईनि था त मखियुनि वेहण जे करे या अलाए कहिड़ा कंहिं महिल कोकरोच हुननि खे छुई था वञनि त हुननि जे पेरनि में जेकी कीटक लॻल हूंदा आहिनि हुननि जे द्वारा उहे खाइण जे द्वारा उहे डायरेक्ट असांजे पेट में वञनि था ऐं हुनजे करे असी बीमारु थी पऊं था